हमर बिहारमे लोग सांस्कृतिक धरोहरक ई शब्दसँ परिचित हुवै नहि हुवै लेकिन कहीं ने कहीं अगर कतौ मन्दिर छै कतौ अगर गुरुद्वारा छै अगर कतौ कोनो धार्मिक स्थल छै पौराणिक तऽ निश्चित रूपसँ जाइए ओतय पूजापाठ करै लअ हालाँकि ओकर ओ अर्थ बुझै नहि छै एहि दुआरे कि शिक्षाके स्तर ओहि हिसाबके नहि होइत छै कि ओ सांस्कृतिक धरोहरकेँ संरक्षण कऽ ओ समझि सकतै आओर ओ ओकरा लेल की करै पड़तै ओ कतेक बड़का महत्त्व छै हमर जीवनमे ई चीजके बुझैके क्षमते नहि छै एहि दुआरे बिहारमे जे लोक शिक्षित छै जे लोक पढ़ल लिखल यऽ जे लोग जागरूक यऽ ओ तऽ बुझै छै कि सांस्कृतिक धरोहर ई ने टाकासँ खरीदल जा सकैए आओर ने कोनो बड़का आदमीकेँ पैरवीसँ ओकरा ओकर रूपमे परिवर्तन कएल जा सकैए हम अहाँ ओकर संरक्षण कए सकै छियै तऽ हमरा हमरा हिसाबसँ अगर एतुका लोकके गप पुछबै तऽ बिहारमे लोक संरक्षणके लेल आब जेना प्लास्टिक पेण्ट कहि दियौ तऽ ओ जाइ छै मन्दिर अगर छै कोनो पुरना ओहिपर कनेटा सीमेण्ट प्लास्टर कए देलकै ओहिपर प्लास्टिक पेण्ट कए देलकै ओकर सुरक्षा ओहि प्रकारसँ कए दैत छै बाकी अगर तकनीककेँ गप करबै तऽ ने समुद्री रूपसँ जे समुद्रक गहराइसँ ओकर जल सीमा नापै छै ने भूकम्परोधी ओ बनल छै आओर ने ओकरा लेल कोनो विशेष प्रयास कयल जा रहल छै बहुत एहन सांस्कृतिक धरोहर छै जकर कि शिलान्यास जकर कि पुनः पुनरोद्धार कहियौ बहुत ही जरुरी छै जे नहि भए रहल यऽ